हेल्लो हॅं देखियौ जयशंकरजी जयशंकरजी अहाँके शुभकामना हमरा कहब ई अछि अहाँ मतलब जे वृद्ध अवस्था मे जा रहल छी साठि वर्ष सॅं उपर उम्र अहाॅं के भऽ गेल अछि अहाँ अपन खान पान पहिने समय निर्धारित करी जे समय पर भोजन करी समय पर उठी आ समय पर आराम करी एहि बात अहाँके जे कि दैनिक दिनचर्या अछि ओ संयमित करबाक चाही दोसर दोसर बात ई मिरचाय मसाला गर्म पदार्थ तक भोजन के प्रबन्ध सॅं अहाँ बचू जेना मानि लिअ आइसक्रीम खा लेलियै बहुत बेसी मात्रामे किए तऽ ओहिमे पेय पदार्थ ठंडा अहाँ पी लेलियै बहुत बेसी मात्रामे ओहि मे ऑक्सिजन रहै छै ओहिमे जे रहै छै से कार्बन डाइऑक्साइड के मात्र पेट गरम कय देत अहाॅंके ऊपर ठंडा लागत आ पेटके गरम करत तैं दुआरे अहाँ खान पान पर जरुर संयम रखै छी तऽ गैस सॅं बचाव अहाॅंके स्वतः होयत जेना अपना सब ओहिठाम पान सब छलै जे चैत मासमे नीम के पता जे भट्टा संगे खाइ छलै जाहि सॅं कीड़ा मरि जाइ बैशाख एलै त बेलके सेवन हमरा सबहक जे पेटकें ठण्डा राखत एकदम मुनगा मुनगाक सेवन हेबाक चाही पटुआ सागक झोर होयबाक चाही से ई सब जे छै से सुचारू छै सञ्चालन छै आ देहके संयमित रखतै जखने गाम सॅं वात के सेवन जेना मानि लिअ अहाँ कय तामसी भोजन जे छै से माछ मासु सॅं परहेज करक चाही अवस्था भऽ गेल अहाँ ठंडा वस्तु भोजन करियौ आ जे किछु खाइ से ताजा बनल भोजन करियौ फलमे जेना लताम भेलै अररनेवा भेलै पपीता जकरा कहै छियै तऽ ई सब गामघरमे सहजता सॅं उपलब्ध होइ छै ई सब ग्रहण करू ठीक रहब ताहि दुआरे जे छै से ओना भोजन जे किछु करी अहाँ से नियमित रूप सॅं रूटिन पर समय पर दिनचर्या पर भोजन करबै रातिमे दिनचर्या पर सुतबै तऽ गैस नहि बनत किए तऽ जखने पेट साफ रहतै तऽ गैस नहि बनतै ओकर बाद जे खाइ छै जे आओर किछु के जगह छै एकटा चीज आओर कहै के छलय जयशंकरजी हमरा एकटा चीज आओर कहै के छलय जे किछुकाल भोरका समयमे जखन सूर्योदय सन काल होइ छै किछुकाल पैदल यात्रा मतलब करू नहि तऽ पेटमे जे गैस रातिमे बनलै हैं ओ गैस ओकरा निकलि जेतै आ अहाॅंके पेटमे गैस जमा नहि होयत जमा नहि होयत तऽ कोनो भी चिन्ता अहाँके ओ महाभारपन शरीरके ओ निकलबे करत अन्यथा गैस के उपद्रव सॅं अहाँ सुनैत हेबै जे मतलब गेठिया जेकरा पांचवर्ष कहै छी मतलब ठेहुनके दर्द बाँहिके दर्द ई सब उखरि जाइ छै ताहि दुआरे अहाॅंके जे एज अछि ताहि मे जे उमर अछि ताहि मे एखन अहाॅंके वैशाख एलै बेलके मतलब सेवन करक चाही पटुआ सागक झोर खेबाक चाही या तरकारी खेबाक चाही माछ मासु सॅं परहेज हेबाक चाही बुझलहूँ जयशंकरजी शुभकामना दैय छी अहाँ स्वस्थ रहू जय गणेश मंगल